जीवनमे खेलक महत्व महत्व बहुत छै खेलसँ लोक कऽ स्वास्थ पर कोनो असर नहि पड़ैत छै ओ हर हमेशा फिट रहैत छै खेल खेलसँ भारतमे खेल पर बहुत बहुत दबाब देल जाइत छै भारतमे सए गो खेल खेलके प्रति बहुत रूचि रखैत छै भारत कऽ सरकार खेल खेल पर बहुत अच्छा दबाब दै रहल छै जाहिसँ जाहिसँ युवा युवा पीढ़ीमे युवा पीढ़ीमे खेलके प्रति आक्रोश बढ़ि रहल छै जाहिसँ युवा पीढ़ी जागरूक भए रहल छै खेल कऽ प्रति भारतमे खे भारतमे मुख्य खेल मुख्य खेल भारतके मुख्य खेल ओना तऽ हॉकी छै परन्तु हॉकीके प्रति हॉक हॉकीके हॉकीके प्रति ककरो जादातर अभिरुचि नहि छै सबके क्रिकेट क्रिकेटके पिछा सबके अभिरुचि छै जाहिसँ क्रिकेटमे क्रिकेटके जादातर भारतमे सबसँ सबसे जादा प्रिय सबसँ लोकप्रिय गेम क्रिकेट बनि गेला गेल हन क्रिकेटके लोक क्रिकेटमे बहुत एहन बहुत एहन अच्छा अच्छा छै खिलाड़ी सब जे अपन देशके नाम नाम आगे लै जा रहल छथि से राजा रहल छथि क्रिकेटमे बहुत अच्छा अच्छा क्रिकेटमे अच्छा अच्छा बहुत ऊपकरण दै प्रतिलोक राशि दै छै जे ओकर आर्थिक आर्थिक स्थिति ठीक भए जाइत छै

भारत कऽ सरकारके खेल खेल कऽ प्रति बहुत बहुत ऊपाए करबाक चाही जाहिसँ जाहिसँ की भाइ